ہاں ہیلو وعلیکم السلام جی الحمد للہ فرمائیے اچھا اچھا اچھا افضل بابو بول رہے ہیں جی جی بتائیے کون سا کھیل میں آپ جوائنگ لینا چاہتے ہیں ہمارے کے یہاں فٹ بال بھی ہوتا ہے کرکٹ بھی ہوتا ہے ہاکی بھی اچھا کرکٹ وغیرہ میں اچھا فٹ بال میں ہاں ہمارے کے یہاں کلب چلتا ہے بہت اچھا ہے آپ آ کر کے اس کو جوائن کر سکتے ہیں کھیل کے اور تھوڑا سا ہم آپ کو دیکھ بھی لیں گے کس مطلب طرح کھیلتے ہیں آپ آپ کا کیا پرفارمنس ہے اس میں جی جی ہمارے کے یہاں ٹریننگ چلتی ہے یہاں گاندھی میدان میں اور لگ بھگ سو بچے ہیں ٹرینگ بہت اچھی چلتی ہے اس یہ صبح میں چلتی ہے دم صبح مارننگ میں اور ایک جی اور ایک شام میں چلتی ہے آپ جس ٹائم چاہیں جوائن کر سکتے ہیں آ کر کے ہاں جی جی بالکل اس کا تو خاص خیال رکھا جاتا ہے اور ہمارے یہاں سے اسٹیٹ لیول پہ بھی بچے کھیلے ہیں اکثر اسٹیٹ لیول پہ کھیلا ہوتا ہے بچے یہاں سے چنا کر کے جاتے ہیں آپ آ کر کے جوائنگ کیجیے یا ایک آھ دن ڈیمو آ کر کے دیکھ لیجیے

اچھا اچھا ہاں بالکل آپ صبح میں آ جائیے مارنگ میں ہم آپ کو دیکھ لیں گے اور تھوڑا سا ٹیسٹ بھی لے لیں گے کیسا چلتا ہے آپ کو جی جی ٹھیک ہے شکریہ جی ٹھیک ہے وعلیکم